खेलों का उपयोग राष्ट्रीय संस्कृति की पहचान को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ सीखा सकता है इनसे प्रावित लोगों को यह चीज़ बता सकती कि खेलों में भाग लेना शामिल होना और अपनी उसमें मेहनत जो उस खेल के पीछे किया गया हो उसका रिजल्ट दिखाना जिससे काफ़ी लोगों को उत्साहिक बना सकता है और ख़ासतौर पर उन टीमों के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्साहिक होता है जब कभी इंडिया का मैच हम देखते हैं इंडिया का क्रिकेट मैच देखते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम यह चाहते हैं कि मेरी जो टीम है जो मेरी पसंदीदा टीम है अगर वह अच्छा परफोर्मेंस करते हैं तो उनके चाहने वाले उनके जो भी व्यूअर्स हैं वह काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं और उन चीज़ों से वह प्रेरित होकर भी अपने जीवन में उसे खेल का उपयोग करते हैं और बढ़ावा देते हैं ख़ासतौर पर राष्ट्रीय खेल बहुत तरीक़े से खेले जाते हैं हर तरह के राष्ट्रीय खेल होते हैं जो हर तरह से खेले जाते हैं और राष्ट्रीय खेल में भाग लेना एक फैमिली के लिए अपने गाँव के लिए अपने समाज के लिए एक अच्छा अनुभव प्रदान करता है अगर उसमें आप अच्छा परफोर्मेंस करते हैं और अपने गाँव का नाम रोशन करते हैं किसी भी चीज़ को भाग लेने के लिए चाहे कोई भी खेल हो उसमें जुड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है और इस हिसाब से कि जो खेल हम चुने हैं अपने जीवन में जिस खेल को लेकर हम ज़्यादा उत्सुक हैं तो उन खेलों के उन खेलों के प्रावधावना से ये बता सके कि समाज के हम भी एक समाज के हम भी एक व्यक्ति हैं जो अपने समाज का अपने देश का अपने घर का नाम रोशन करते हैं उस खेल में अपना एक अनुभव प्रदान करके